جی اس میں جو ہے وہ سخت موسم پلاسٹک وغیرہ کی جو ہے کمی وغیرہ سے جو ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ جو ہے تو گلوبل انوائرمنٹل ایشوز جو ہے وہ واقع ہوتی ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ جانوروں پہ خاص طور پہ پڑا ہے جب فضا جو ہے بہت زیادہ آلود ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے جانور جو بہت کم برائے نام دیکھنے کو ملتے ہیں بالکل بھی نہیں دکھتا ہے دھیرے دھیرے ہاتھی وغیرہ یا اور بھی بہت سارے جانور ہیں جو وقت کے حساب سے اور جو فضا جو اتنی زیادہ گندی ہو رہی ہے جس کے وجہ سے کم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کا برا اثر ان پہ پڑتا ہے کیوںکہ جتنا زیادہ ماحول گندہ ہوگا اتنی پریشانی ہوگی سانس لینے میں پانی جو وہ بالکل زہر کے ٹائپ سے ہوتا جا رہا ہے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو کثیر تعداد میں جو جانوروں کی کمی ہو گئی ہے